आंनि न'आव ह एटेमेसन सिस्टेम दं जेरै टार्मस्टेट आरो रावजों जोंग्रा बाल्ब आङो जेब्ला टार्मस्टेट लगायदों होमबा आङो जोंनि टार्मस्टेटखौहाय उन्दुग्रा रुमाव दो लगायना दोन्दों आरो आङो जोंनि टार्मस्टेटनि थेमफारेसारखौहाय नैजिद' डिग्रि सेलसियासआव आङो सेत खालामना दोनदों ओंखायनो जेब्लाबो बोथोरा हराव उन्दुनाय समाव बोथोरा गुसुनिफ्राय गुसुयै जालाङो अब्ला टार्मस्टेटआ जोंनि रुमनि थेमफारेसारखौ हारसिंनो गरम खालामना होयो आरो बे टुइनसि नै बे नैजिदा नैजिद' डिग्रि सेलसियासआवनो दोनो आरो जोंनाय बाल्बफोरखौ आङो जेब्ला उन्दुनो ओंखारो होमबा आङो आवासजोंनो खोमोर हरनो हायो जेरै आङो उन्दुनायनि सिगां आङो दसे खामानि मावो आंनिनो लेपटपआवहाय आंनि अफिसनि खामानि मावो आङो बेवहायनो आरो मेंनानै उन्दुनो ओंखारबा आङो आंनि बे लाइटखौ आङो आंनि रावजों अफ खालामहरनानै उन्दुनो हायो